ہیلو سر آپ انڈین ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں جی میں علمہ بات کر رہی ہوں میں نے آپ کی ایئر لائن کی بزنس کلاس سے فلائٹ ہے میری میری شام کو چار بجے کی فلائٹ ہے جی مجھے کچھ جانکاری لینی تھی جی مجھے یہ جانکاری لینی تھی کہ آپ کے یہاں جو بزنس کلاس کی فلائٹ ہے اس میں مسافروں کے کھانے پینے کی بھی سہولت ہے کیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا کھانا ملتا ہے یہاں کیا آپ کے پاس ویج نان ویج دونوں ملتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور مجھے یہ جاننا تھا کہ فلائٹ ٹائم پر ہے نا اوکے جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ